जोंनि इसिंनि मोब्लिब आइजेंफोरा जाबाय हिटार फ्रिज टि भि फेनफोर आरो लाइट रेडिय' टि भि बेफोर दंमोन गोदो बेफोरो गैयामोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरो गोनोखोनि मुगायाव नै दानि समजों गोरोबनो गोनां जानायलाय दानि मुगायाव इलेकट्र'निकनि बेसाद मोब्लिबनि बेसादफोर आइजेंफोर नङाब्लानो सोलिला दा जेरै साननि थाखाय मोब्लिब बाल्ब नङाब्लानो सोलिया आरो मोब्लिब नङाब्ला बायदि बायदि खामानि जेरै कम्पिउटारफोरखौ सालायनो हाया जेरै लाइट बाल्बफोरखौ सालायनो हाया बिब्दिनो गोदोनियाव बेफोरबायदि जगायनाय सुबिदा साफ्लायफोराबो गैयामोन बेनिथाखाय गोदोनियाव गैयामोन दा नाथाय गोनोखोनि सुबिदायाव समजों गोरोबनो थाखाय आरो समनि आंखालाव आथिखालाव मोब्लिबजों गोनां आइजेंफोर नङाबा सोलिला बेनिखायनो दा खम समावनो जों ओंखाम संनाय गेसफोर दै फुदुंनाय बायदि आइजें आरो इस्ट्रि होनाय बायदि बायदि जोङो दानि समाव नै बेबायदि मोब्लिबनि आइजेंफोर नङाब्ला बा जों दानि समजों गोरोबनानै आवगायलांनो हाया मानो होनोब्ला आगोलाव जोङो मोब्लिब गैयि समाव लेम साथिफोरजोंनो जोङो मोनायाव जानाय लोंनायाव हक बा फरायनायाव हक बायदि खामानियाव हक जोङो साथि बा मोब्लिब गैयि समाव लेमफोरजोंनो सोलिनो लागा जायोमोन नाथाय दा बेफोरजों दानि मुगायाव सोलिला बेनिखायनो बेनि आइजेंफोरनि गोनांथिखौ नायब्ला गोदोथ' गैयामोन आरो दानि समा आलादा जाबाय बेखायनो दानि गोनोखोआरि मुगायाव दिजिटेल मुगायाव समजों गोरोबनानै दानि मोब्लिबनि आइजेंफोरजोंसो आवगायाबा सोलिनो दावगानो हाला